जों माने गोबान मानसिफ्रानो खेथिखौ मावनो मावा माइ आबाद दाबायदि माइ आबादखौ मावा मानो होनोब्ला खायसेया न'आव दुब्लि गैया हा गैयानि थाखायबो माखासे खेथिखौ मावनो हाया बेनिखायनो सोरबाफ्रा न' खाथिआव ज एसे हा दं बेजोंनो मैगं गायो बा थालिर गायो बिदिनो गय बिफां गायो आरो बिदिनो मौगंफोर गायो बेखौ गायनानै जोनेबा खेथि मावनानै जानाय जायो मानो होमब्ला मानो होनोब्ला गय गायोब्ला जों गयखौ जों बायनानै जानो थाखाय जोहा रेहाय मोनो आरो थालिरफोर गायोब्ला जों थालिरखौ सिङाव जानो मोनो न'आव जानानै जुदि बारा जायोब्ला जों फाननानै एसे एनै रेहाय मोनो मैगं गायोब्ला मैगं आलु मैगं बा जोगोनार मैगं खुमब्रा मैगंफोरखौ गायोब्ला एसेब्लाबो जों दखानआव बायनानै जानो गयो बायनानै जानो गयो

बेनिथाखायनो गाबागावनि थाखाय जों एसे एनै रोहाय मोननो जों न' बे थि राजाथि जे खिनि हा दं बेखौ जों मावनानै खेथि मावनानो जों जायो आबादखौ जों गावनि रेहायनि थाखाय जों मावनोनै जानांगौ जायो बेखौनो जों मिन्थिनाय जायो